हम गाँवमे हम पढ़ाबए छिऐ जे होम ट्यूशन पढ़बए छिऐ इसकुलमे भी कभी कभी जाइत छिऐ पढ़ाबए लए जखन कि सर नहि रहैत छै तऽ एक दिन इसकुलमे एक विद्यार्थीके लड़ाइ भए गेल रहए जेकरा सबके मारल रहिऐ थोड़ा सा पीठ फूटि गेल रहए जेकरा गलती भेल रहए हैंडल कर लेने रहिए विद्यार्थीके मलहम ओलहम लगाएल रहिऐ बहुत दिक्कत भेल रहए ओकर बाद किछु गार्जीयन सब आएल रहए समझेलो रहिऐ कि लड़ाइ करब कपाड़ ओपाड़ भाङ्गि देने रहए जेकरासंँ कि कोइ मलहम पट्टी भी करा देल रहिऐ लेकिन विद्यार्थी बहुत गारजियन ओकर गोसाए गेल रहए जेकि किछु लोग गाँवके भी जुटि गेल रहए गाँवके हैंडल करए मे बहुत दिक्कत भेल रहए पाँच छओ घण्टा लागि रहलए हैंडल करए मे बहुत इसकुलमे हङ्गामा होइ गेल रहए जेकरासँ कि ई पूरा जुर्माना सब भी लागल रहए लेकिन विद्यार्थी विद्यार्थीके पिता ही जुर्माना देल रहए जे हैंडल करएमे बहुत अच्छा